की करबै बाहरमे सभ परदेशिया बाहर निकलि गेलथि गाममे कोनो रोजी रोटी नहि छनि हुनका आओरके हुनका आओरके खाली अपन रोजी रोटी नहि छनि जे बाहर निकलि गेल ओकरा गाममे पानी नहि होइत छै ताहि दुआरे खेतीसभ छोड़ि देलखिन खेती नहि कऽ रहल छथि अपनसभ बाहर निकलि गेलथि अपन बाहरमे जे होइत छनि से अपन करैत छथि रौद बसातमे कोइ सकैत नहि छथि ततेक धूप उगैत छै सभसँ बारिश नहि भऽ रहल छै बारिशके टाइममे देखैत छियै आब तेहन जमाना आबि गेलै जे सङ्कट जे लोक घरसँ निकलैवला नहि रहैत छै एतेक धूप रहैत छै एतेक बिहारि आन्धी तूफान अबैत छै पानि नहि होइत छै पानि रहैत छलै तऽ ठण्डा मौसम से होइत छलै ठण्डा मौसम नहि होइत रहै छै गर्मी टाइमसँ ततेक ज्यादा भऽ रहल छै जे गर्मीसँ आदमी एकदम अथी भऽ रहल छै खतरनाक भऽ रहल छै ज्यादा सभ कऽ रहल छै नहि करैत छै अथी भऽ रहल छै